खेल खेलने से हमारे ग्रामीण में हमारे साथियों को एकता मिलती है प्रेम भाव बढ़ता है और उससे मानसिक और भी बढ़ता है उससे बुद्धि आती है खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे बुद्धि भी आती है और उससे पढ़ाई भी बढ़िया होती है ये ग्रामीणों की एक अच्छी परम्परा है और ये एक मनोरंजन के रूप में है जिससे व्यक्तियों की प्रेमता भावता और अच्छी अच्छी पहचान बन सके ताकि व्यक्ति एक दूसरे से बढ़िया बोल बोलें और प्रेम भाव रखें